میرا پسندیدہ مضامین جو ہے وہ انگلش کا مضامین ہے اِس کو میں تقریباً بچپن سے پسند کرتا چلا آیا ہوں اور اِس کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ میری یہ ہے کہ آج کل کے نیو ٹکنالوجی کے دور میں نئے دور میں لوگ انگلش کو ترجیح دیتے ہیں بمقابلے اُردو کے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اُردو کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے بھارت میں لیکن لوگ انگلش کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور مجھے انگلش اِس وجہ سے پسند ہے کہ میں تقریباً بچپن سے اُردو پڑھتا چلا آ رہا ہوں اور اُردو میں کافی مہارت بھی حاصل ہے اور انگلش میری ہمیشہ سے ویک رہی ہے اور میں لوگوں کو جب انگلش میں بات کرنا دیکھتا تھا تو میں اُس سے امپریس ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا کاش میں بھی اِسی طرح انگلش بول سکتا اِس لیے میں نے اُسی دِن ٹھان لی تھی کہ مجھے انگلس سیکھنا ہے اور میں آج تک کہ انگلس سیکھنے اور بولنے کی کوشش کرتا ہوں اور اب یہ میرا پسندیدہ مضمون بھی بن چُکا ہے اور کچھ حد تک میں نے اِس میں عبور بھی حاصل کر لیا ہے اور میں کچھ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے انگلش میں بات کر سکتا ہوں